देरसिन जाफुंसारनाय खामानियानो जाहैबाय दाउ अमा बोरमा हांसो मोसौ लानानै बिफोरखौ फिनानै खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरखौ जोथोन लानानै फाननानै गरसे गरनै रां बुथुमनानै बिजों आं न' गंसे लुफुंसारनो हाबाय बेनो आंनि देरसिन खामानि आरो जायजों आं जोबोद दुग्गायो मानोना होमबा जों मानसि जानाय हिसाबै संसाराव थांनानै थानायाव जोंनो न' गंसे मोजां नांगौ जायनि थाखाय आं बे न'खौ दाउ अमा बोरमा लासे लानानै आरो बिनि थाखाखौ आं माखासे नखरनि नांगौवाव बाहायसे बाहायनानै थाइसे थाइनै दोन्नायनिफ्राय आं दोनै न' गंसे लुनो हाबाय जायनि थाखाय आं जोबोद रंजायो एबा दुगि जायो